ہاں اپنے گاہکوں کے بارے میں بتاتے ہیں ایک چھوٹا کاروبار فیشن برانڈ کا ہم چلاتے ہیں جو کہ میرے یہاں فیشن برانڈ کا کپڑے بہت زیادہ ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ طرح طرح کے کپڑے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اس کو سیل کرتے ہیں اور کپڑا جیسے ہمارے یہاں گراہک آتے ہیں بہت زیادہ گراہک آتے ہیں تو اس کو کم ہو یا بیسی ہو یا زیادہ ہو یا کم ہو جتنا ہوتا ہے اتنے میں ہم اس کو بیچ دیتے ہیں جیسے جیسا جس حساب سے اس کو جیسے وہ دام بتاتا ہے کم اگر بتاتا ہے تو کم کر کے دیتے ہیں زیادہ بتاتا ہے تو زیادہ کر کے دیتے ہیں یہ گاہک کے اوپر ڈپینڈ ہے یعنی گاہگ گراہک جیسا رہتا ہے ویسے اس کو کپڑے دیتے ہیں ہمارے یہاں کمیض بلوز سلوار سوٹ چوڑی دار چوڑی دار ٹاپ یہ سارے چیز بکتے ہیں یہ سارے چیز ملتے ہیں بنتے ہیں اور جتنے بھی گراہک آتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جیسے بڑے بڑے ہول سیلر سے آتے ہیں لینے کے لیے ہمارے یہاں بڑے بڑے ہول سیلر سے آتے ہیں لینے کے لیے بہت سارے کمیض لے کے جاتے ہیں بہت ساری بلوز لے کے جاتے ہیں کیونکہ میرے میرے یہاں میرا فیکٹری اپنا ہے فیش برانڈ کا اسی لیے بہت سارے سلوار سوٹ چوڑی دار جتنا سارا چیز ہوتا ہے سب ہم ہول سیلر میں دے دیتے ہیں اس کو دے کے اور اس کے بعد اگر ہول سیلر سے زیادہ ضرورت ہو زیادہ اگر اس کو ضرورت ہو تو اس کو زیادہ دیں اور اور اور اپنے کپڑوں کی قیمت بھی اس سے زیادہ ہو یا کم ہو جیسے ہو اس کو لگاتے ہیں کم کہتا ہے تو کم کر کر بیسی کہتا ہے تو بیسی کر کر اس کے اس کے کپڑے کی کپڑوں کی قیمت لگایا جاتا ہے بہت سارے کپڑے ایسے ہوتے ہیں سلوار سوٹ کمیض اگر جیسے وہ کم کر کے دام بولے تو ہم کم میں لے لیتے ہیں اور ہم لوگ کا جو بجٹ ہوتا ہے جیسے اگر ہم لوگ کہیں دور دراز سے لاتے ہیں زیادہ زیادہ میں لاتے ہیں اور یا کم میں لاتے ہیں تو یہاں زیادہ کر کے بیچتے ہیں اگر زیادہ خریدار زیادہ بولتا ہے تو اس کو کم دیتے ہیں اس کو کم کر کے اس کو کپڑا سلوار سوٹ کمیض اس کو دے دیتے ہیں